میں بہت زیادہ اس سلسلے میں علم نہیں رکھتی ہوں لیکن کچھ باتیں اس سلسلے میں جانتی ہوں وہ یہ کہ زبان اور ثقافت ایک علاقے اور قوم کی مشترکہ پہچان ہوتی ہے ایک قوم اس وقت تک قوم نہیں کہہراتی ہے جب تک ان کی زبان اور ثقافت دوسری قوم سے الگ نہ ہو ایک قوم مخصوص جغرافیہ کے اندر رہ کر مخصوص طور طریقے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن کھانے پینے اور اپنی الگ سوچ کی وجہ سے دوسری قموں سے مختلف ہوتی ہے اس لیے یہ مختلف انداز اور طرز فکر اس قوم کی شک ثقافت کہراتی ہے ایک قوم کو ان کی زبان اور ثقافت وراثت میں ملی ہوئی ہوتی ہے اس لیے یہ ان کے لیے قومی ورثے کی اہمیت رکھتا ہے زبان اور ثقافت کا آپس میں گہرا تعلق ہے کیونکہ ثقافت کا تعلق ایک علاقے کے لوگوں کی بھو باش اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے ہے تو زبان اس مخصوص علاقے کے لوگوں کے لیے اظہار کا ذریعہ اور ترجبانی کا کردار ادا کرتی ہے اس لیے ثقافت اور زبان دونوں کا تعلق ایک مخصوص علاقے کے مخصوص لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ثقافت اور زندہ زبان کو قوموں کے درمیان مشترکہ میراث قرار دیا جاتا ہے اور اردو زبان سے ہماری ثقافت اور شناخت کو ایک بہترین زندگی عطا کی اور اس کو ایک زندہ جاوید ثقافت قرار دیا ہے اسی لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہماری پیاری زبان ہماری ریاست بہار کی ثقافتی شناخت میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے